हेलो जग्गन हार्डवेयर से बोल रहे हम बोलिए आप अच्छा बोलिए सर

जी सर्विस कब कराना है पूरा जी जी जी जी जी जी तो आपको क्या सोफ़ा भी बनवाने है क्या जी आपको सोफ़ा भी बनवाना है क्या अच्छा तो सर आप मेरे अभी इस समय चल रहा है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये डिज़ाइन एल शेप में सोफ़ा बनते हैं लोगों के यहाँ तो आपको वैसा सोफ़ा तो आपको ही करवाना है इस समय हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे आए हैं तो आपको उस हिसाब के अगर कुछ बनवाना हो तो बताइएगा

जी जी जी सर आप जो बोलिए सबसे ऊँची तो अभी सागवान की लकड़ी होती है उसी का हम बनाते हैं बट वो है कि थोड़ी कॉस्टलियर होती है लेकिन ये हाँ ये बात तो सर्विस अच्छी देती है आपके वहाँ घर में चल जाएगी दस साल पंद्रह साल कुछ नहीं होना है फर्नीचर को जी जी मैं बता रहा हूँ ना ये सागवान की लकड़ियाँ क्या है काफ़ी ज़्यादा चलती हैं अच्छी रहती हैं तो सर मैं वहाँ पर आपके वहाँ लड़का भेजना पड़ेगा मैं ख़ुद आ जाऊँगा देख लूँगा आपके यहाँ फर्नीचर वग़ैरह कैसा क्या है वहाँ पर तो अगर

सर आपका फर्नीचर कितना होगा लगभग मतलब जैसे एक एक अलमारी एक बेड चार आइटम है सर टाइम का तो ऐसा है सर टाइम का तो ऐसा है कि एक हफ़्ते में भी बन सकता है और उसी चीज़ को एक महीने भी लग सकते हैं अगर आप जितना ज़्यादा आप उसमें कलाकारी मॉर्डनाइजेशन करवाएँगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा सर अगर आपको सिर्फ़ नॉर्मल नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए तो वो जल्दी हो जाएगा ख़र्चा सर मैं अभी ऐसे एस्टिमेट बता नहीं सकता बट फिर भी आप समझ के चलिए कि वन लैख अप्रॉक्स ख़र्च आ जाएगा आपका जी और सर वन लैख वन लैख ऐसा है वन लैख जो ख़र्च आएगा सर वो प्रीमियम लकड़ी का रहेगा सारी चीजे़ं प्रीमियम यूज़ होगी और मॉडुलोर तरीक़े से पूरा बनाया जाएगा तो उसमेँ लगभग जी जी जी और आपको अगर नॉर्मल नॉर्मल तरीक़े से बनवाना है तो नॉर्मल तरीक़े से आपका वही बन जाएगा सिक्स्टी सेवेंटी थाउजन तक में जी सर ऐसा भी कर जी सर ऐसा भी कर सकते हैं और आपके यहाँ कुछ समूह बन कर जैसा आपको सूटेबल हो हाँ सर इसमें कम समय लगेगा हमारे अगर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ क्या है ज़्यादा वर्कर्स है ज़्यादा मशीनेँ वग़ैरह है तो यहाँ कम टाइम लगेगा जी सर जी जी मैं अभी ख़ुद आ जाता हूँ जी जी अभी बारह बज रहे मैं ख़ुद दो बजे तक आ जाता हूँ आप अपना एड्रेस मुझे इस नंबर पर वाॅहट्सएप कर दीजिए मैं आकर अभी देख लेता हूँ सब जी जी अच्छा अच्छा मलिक कम्पाउंड में रहते हैं आप जी जी जी सर जी जी जी जी जी सर ओके सर मैं सर अब वहाँ से कॉल करता हूँ सर अभी देखिए बारह अभी बारह बज रहे सर मैं दो बजे तक मोस्ट प्रॉबेबली आ जाऊँगा दो ढाई तक आ जाऊँगा मैं जी सर जी जी कोई बात नहीं जी जी मैं देख लूँगा आप आप मैं कॉल कर लूँगा आप से बात हो जाएगी जी जी जी ओक जी थैंक यू थैंक यू